हीअं त असांजे रंधिणे में ॾाढा ई बासण थींदा आहिनि ऐं सभई जा सभई कमु जा थींदा आहिनि असां अगरि चाहियूं त कंहिंखे बि न था चई सघूं त इहा यूस जो कोन्हे न त हे असांजे कमु जो कोन्हे जीअं कढ़ाई थी करछी थी या कुकर थियो सिपरी थी पंहिंजी सभई में पंहिंजी पंहिंजी ऐं अहमियतूं आहिनि जीअं त सिपरीअ में असां सुठे नमूने कढ़ी ता ठाए सघूं या चांवर था ठाहे सघूं उहो जेका खिली खिली था ठहनि उहो कुकर में या कढ़ाई में असां कोनि था करे सघूं ऐं अगरि असांखे कुझु तरणो आहे जीअं पटाटा थिया या भिंडियूं थियूं त असां कढ़ाई जो उपयोग कंदासीं

कुकर में कोई दालि थिए असां रधे था सघूं ऐं को भाॼी अहिड़ी आहे जंहिं बिहु पटाटा आहिनि इहे सभु आहिनि उन खे असां कुकर जो इस्तेमालु था कयूं करछी असांखे खपे इहा सभु घुमाइण लाइ हिलाइण लाइ ताकी को बि भाॼी हिते चिपके न ऐं असां मेन असां सिंधीयुनि जो हिकु ॿियो बर्तन थींदो आहे मंदिरो जेके कमु आहे छाछ ठाहिण लाइ या लस्सी ठाइण लाइ ऐं इहा हर हिकु सिंधीयुनि जे किचन रंधिणे जो हिकु मुख्य बर्तन थींदो आहे गर्मियुनि में हिन खे ॾींहं में ॿ या टे दफ़ा त असां आराम सां इस्तेमालु कंदा आहियूं ऐं पोइ हिन खे इहा सभु पीअण लाइ असांखे गिलास बि खपंदो आहे त हो बि असांजे किचन में थींदो ही आहे रंधिणे में थींदो ई आहे त हिकु हिकु बर्तन बासण जेका असांजे रंधिणे में आहे उहो सभु इहा ज़रूरी आहे